धोरोमारि फोरबोजों लोब्बा थानाय जामुंफ्रा मा मा होनना बुंनाय लोगो लोगो दा धोरोमावथ' बुंनो थाङोब्ला गोबाङा गोबां रोखोम जानाय लोंनाय बाहायनो हागौ गोदोनि दिनावहाय धोरोमारि फोरबो होननाय लोगो लोगो रंजानाय बाजानायखौबो लाबोफादेरनानै गोबां बिदिनो जाग्रा लोंग्रा मुवा बाहायोमोन बेयाव धोरोमारि फोरबो होनना बुंनाय लोगो लोगो बेयाव जोंनि गेजेरावहाय बर'नि धोरोम होनना बुङोबा जोंहा बाथौ धोरोमावहाय गोबां बिदिनो जाग्रा लोंग्रा बाहायो बिदिनो बर'नि गेजेराव आजिखालि मोनथाम मोनब्रै धोरोम दंसै बयनिबो फोरबोफोराव गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि जाग्रा लोंग्रा बाहायनाय जायो जेरै बैसागुबा जोंनि हारिनि मोनसे फोरबो लोगोसे धोरोमजोंबो लोब्बा गोनां जाहैबाय बेयो बेयावहाय जोङो जोंनि बर' हारिया बेयाव बिदिनो जोंनि गोदोनिफ्राय परम्परा फैबाय थानाय आजै आजौनिफ्राय फैबाय थानाय माखासे फिथा सिथाव लारु सौराय बिदिनो सिबिं सबायफोरनि माखासे बिदिनो जाग्रा लोंग्रा बाहायो बेथिंजाय फारसेथिं

जोंनि धोरोमारि फोरबोफोराव गोदोनि दिनावहाय जिखुनु फोरबोफोरावनो जौ बाहायबोयोमोन नाथाय बे जौआ दिनै गोबांनि गेजेरावहाय बिजिरनायनि गेजेरजों बाहायनाय जालिया दा जोङो धोरोमारि फोरबोआव गोदोनिफ्राय फरम्फरा बाहायबोबाय थानाय हिसाबै जोङो गय फाथै जरा बाहायनाय गय फाथैखौ जों मोनफ्रोमबो फोरबोआव जों बाहायो जाग्रा हिसाबै बेनिफ्राय जिकुनु धोरोम फालिनायनि इयुनावनो साहा मुरि बेफोरखौबो बाहायो बेजों लोगोसे माखासे फोरबोफोराव बिदिनो जेनेबा ना बेदर बाहायनाय नुनो मोनो माखासे धोरोमनि फोरबोफोराव नाथाय बे ना बेदरफोरखौ बाहायनाय जाया जोंनि दा जितु आंनि धोरोम फालिनाय आंनि धोरोम फालिनायाव नाथाय धोरोमनि जिकुनु फोरबोआवनो बेफोरबायदि ना बेदर बाहायनाय जाया जुमाय बिरि सेरेपफोरखौ बाहायनाय जाया बेनि अनगायैबो माखासे मोजां मोजां फिथाइ सामथाय जाग्रा लोंग्रा बेफोरखौ बाहायनाय जायो दा बेयाव धोरोमारि फोरबो आरो माहारियारि फोरबो एसे फाराग दं बेयाव माहारियारि फोरबो होननाय लोगो लोगो जों बैसागु बोथोरफोराव नाथाय गोबां बुस्तुफोरखौ जाग्रा लोंग्राफोरखौ बाहायनाय जायो माने धोरोमारि फोरबो होननाय लोगो लोगो बेयाव फेग्रा मुवा थानो मोना बेयाव जिउ जिबिनि जोङो जेनेबा ना बेदर बायदि रोखोमफोरखौबो जों बाहायनाय जाया